अस हून सनांनी फोन साढै़ आस्तै किन्ना नुकसानमंद ऐ जियां असें जियां निक्के निक्के बच्चें न फोन पढ़ाई आस्तै बिलकुल नी पढ़ पढ़दे बिलकुल बी नी ओह् बस उ'नें फोन दिक्खनां दिन रात फोन होई गेआ रुट्टी रुट्टी खाने दा टैम रुट्टी खाना पता नेईं ऐ उ'नेंगी पढ़ना पता नी ऐ पढ़ाइयै बिच्च इन्ने कमजोर न रुट्टी मतलब रुट्टी नी खानी सौह्ना नी टाइमा दा गेमां खेलनियां फोन दिक्खना उसें गलत फोन दिक्खना बोह्त ज्यादा गलत असर होंदा जियां कि अ'ऊं ऐ अम्मी फोन बोह्त दिखदी ही फोन मतलब मिगी एह् नी पता होंदा हा कि मैं रुट्टी कैल्लु खानी कैल्लु सौह्ना पूरी रात दो बज्जी जंदे हे त्रै बज्जी जंदे हे फोन दिखदे दिखदे फोन साढै़ आस्तै बोह्त नुकसानमंद ऐ पढ़ाइयै दा पता नी फोन दिखदे रोह्चै तां टाइमां दा पता नी चलदा पढ़ाई पढ़ना नी पढ़ने दा टाइम नी थ्होंदा कोई बी मतलब फोन साढै़ आस्तै बहुत नुकसानमंद बी ऐ जदूं दा फोन आए दा ऐ पढ़ने दा पता नी ऐ कोई किश किसै दा पता नी ऐ